ہیلو آپ شالیمار فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹ سے بول رہے ہیں جی میں نے ایک آڈر ابھی دیا تھا جو جس کا ٹائم تھا بارہ بجے لیکن بارہ بج گیا ہے ابھی تک آپ کا آڈر آیا نہیں ہے پارسل آیا نہیں ہے جی ہاں میں جاننا چاہوں گا کہ پارسل آنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے اگر آپ کا کوئی پریشانی ہے یا پھر آپ کے جو رضا کار ہیں جو پہنچانے کے لیے آئیں گے اگر اس کا گاڑی اگر پونچر ہو گیا کچھ بھی ہو گیا تو آپ مجھے میسج کر کے بتا سکتے ہیں کہ جی ہاں اتنا آدھا گھنٹہ یا پندرہ منٹ لیٹ ہے آپ زیادہ ہائپر نہ ہوں آپ کا آڈر پہنچ جائے گا لیکن آپ میسج بھی نہیں کر رہے ہیں اور آپ کال بھی نہیں کر کے بتائے ہیں کہ آپ کی ڈیلیوری اتنی لیٹ کیوں رہی ہے ہم نے گیارہ بجے بارہ بجے کا بولا تھا گیارہ بجے آڈر کیا بارہ بجے تک آ جانا چاہیے کیونکہ یہاں بہت سارے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں تو ایسے میں غلط بات ہے نا یہ آپ آڈر اگر آپ بولے بارہ بجے تو بارہ پانچ چلے گا بھائی ساڑھے بارہ ہونے والا ہے اور آپ کا آڈر ابھی تک نہیں آیا تو آپ کوشش کریں کہ جلد سے جلد یہ آڈر پہنچا دیں تاکہ ہمارے مہمان کو دقت نہ ہو